आङो मोनसे फरदा बायदोंमोन बियो फरदाया एखदमबारे मोजाङानो नंथारा सानदुं आनो ओरै सोरखिजोबो बायनायाबो मोजाङै नायासै मोजाङै नायो नायैयावनो गब्लं'सो